मेरी लाईफ च ते मेरी टैकनीक च चेंज़ आई ऐ फिजिकल एह् फिजिकल डेवेल्पमेंट स्पोटर्स डेवेल्पमेंट ठीक ऐ स्पोटर्स च मतलब में पैह्लें खेल्लदी ही ते छड्डी ओड़ी में इक्क हॉफ आह्ली ते में जेल्लै कॉलेज़ ज्वाईन कीता ओह्दे बाद फैंसिंग में जेल्लै ज्वाईन कीती मतलब मेरी लाईफ च मतलब ओह् ते मिगी अच्छा इम्पैक्ट आया ना उस स्कीम दा ते में आक्खी निं सकदी ते मेरी हर इक्क लाईफ गै चेंज़ करी ओड़ी उस गेम नै फैंसिंग दे बिच जानी कि हर इक्क फैंसिंग की स्पोटर्स बिच मतलब कि हर इक्क आना चाहिदा क्योंकि स्पोटर्स असेंगी हर इक्क लेवल पर लेइयै जंदा हर इक्क गेम दा नॉलेज़ होंदा मतलब फिजिकल फिट रौहंदा मैंटली फिट रौहंदा मतलब ठीक ऐ मेरी लाईफ च मतलब कि बिल्कुल चेंज़ आई गेआ जेल्लै में प्रैक्टिस जन्नी आं ते हर इक्क चीज़ मतलब कंस्ट्रेशन करियै मतलब हर इक्क दमाक मतलब वाश होई जंदा जिसलै में प्रैक्टिस करनी आं में उस टैम याद निं आंदा कि केह् करां मतलब में उस टाईम प्रैक्टिस गी फोक्स निं होंदा एह्दे नै केह् में मैंटली मतलब कि फिट रौह्नी आं जो बी प्रॉब्लम आंदी बहुत जादा प्रॉबल्म आंदी मोस्ट ते में भुल्ली जन्नी मतलब जेह्ड़ी फैंसिंग गेम ऐ मेरी लाईफ च बहुत ई अच्छी ऐ मतलब मेरी लाईफ चेंज़ थोह्ड़ी सिर्फ पढ़ाई गै निं सब कुछ में चाह्न्नी आं कि हर इक सिटी च असें पढ़ाई गी इन्नी प्रैफ्रेंस नेईं देनी चाहिदी ते अलग एक्टीविटी देनी चाहिदी मतलब लाईफ बिच मतलब बहुत ई अच्छी ऐ फैंसिंग सारे उसी ट्राई करो प्रैफ्रेंस देओ उस गेम गी स्पोटर्स मतलब जेह्ड़ी ऐ तुंदी लाईफ च सिर्फ पढ़ाई सब कुछ निं ऐ किताबी कीड़ा बनियै नेईं रौह्ना आं हर इक्क इन्सान दी लाईफ बिच इक्क गोल होना चाहिदा कि असें इस गोल पर जाना ते जाना गै जाना मतलब हून फैंसिंग अगर में चुनी दी ते मेरे दमाग च इयै कि में इस्सै स्कोप इसी गै अग्गें स्कोप लोइयै जाना हर इक्क इसगी पढ़ाई गेम्स स्पोटर्स हर इक्क एह्दे च गै करना होर में हर इक्क बंदे गी इयै प्रैफ्रेंस दिन्नी आं कि तुस बी इस चीज़ गी अपनाओ हर इक्क बंदे गी स्पोटर्स कोटे बिच मेरी लाईफ जेह्की चेंज़ होई जानी ऐ ओह् गेम दी बजह कन्नै अं'ऊ जिसी अं'ऊ जिसी बी एक्टीविटी मतलब बंदे गी आर्मी च अगर जाना होऐ ते तुस एनसीसी ज्वाईन करी सकदे ते पढ़ाई दे कन्नै कन्नै असें अदर एक्टीविटी बी करनी चाही दियां ते बाकी मेरी लाईफ इक्क गेम नै चेंज़ कीती होर जेह्ड़ी अग्गें आने आह्ले टाईम पर मिगी इस्सै गेम नै अग्गें मिगी बढ़ावा देना होर इस्सै गेम दे थ्रू में इक्क उच्ची पोस्ट आस्तै प्रैफ्रेंस करनी आं सिर्फ पढ़ाई गै सबकुछ निं ऐ हर इक्क चीज़ गी प्रैफ्रेंस देनी चाही दी ऐ